پہلی بار میں نے جو چیز خریدی وہ تھا واک مین واک مین کو ٹیپ ریکارڈر بھی کہتے ہیں اس کے وہ ریڈیو جو جیسا رہتا تھا ریڈیو کے ریڈیو سے جب جس وقت ریڈیو تھا اس کے بعد ایڈوانس ٹیکنالوجی آنے کے بعد واک مین آیا جو کہ جس کے اندر سی ڈی کیسیٹ ڈال کر کے ہم لوگ گانے سنتے ہیں اور اس میں ریکاڈنگ بھی ہوتی تھی اس ریکاڈنگ کا ہم لوگ اتنا مزہ لیتے تھے کہ ہم لوگ خود اپنی ہی آواز میں گانا گاتے تھے کیسیٹ میں ریکاڈ کرتے تھے اور پھر ہم سارے دوست بیٹھ کر کے اس کیسیٹ میں سے اپنے ہی آواز میں اپنے گانوں کی آواز اپنے آواز میں گانے سنتے تھے بہت ہی لطف آتا تھا اس وقت میں پھر ہم جب بھی چاہتے تھے ہمارا من کرتا تھا ہم کوئی بھی محمد رفیع کشور کمار اور بہت سے لوگوں کی یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے انیس سو نو کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں میرے اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نہ ٹیلی فون تھا گھر گھر میں ٹیلی فون ہوا کرتے تھے میرے گھر میں بھی ٹیلی فون تھا لیکن موبائل فون نہیں تھا اس وقت میں